जैसे कि हम कोई भी खेल खेलते हैं जैसे की कबड्डी हो क्रिकेट हो फुटबॉल हो बास्केटबाल हो अब हाल में हीं हमने कबड्डी टूर्नामेंट कराया था तो हम कबड्डी खेल रहे थे तो उसमे हमारे ग्रामीण के जो सरपंच हैं पंचर जो हमारे ग्रामीण के लोग हैं उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से सपोर्ट किया वो हर समय करते रहते हैं हमारा सपोर्ट उनकी राय में हमा हमाये हमारे लिए उनकी राय ये है हम जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ जीत कर ही आयें हालांकि हम कहीं भी जाते हैं खेलने के लिए जीत कर आते हैं तो हमारा एक ग्रामीण वालों का हमारे लिए बहुत हीं महत्वपूर्ण वो होता है हमारे ग्रामीण वाले हमें बहुत हीं शाबाशी देते हैं बोलते हैं बहुत अच्छा किया ये वो वो अच्छे से हमें सपोर्ट करते हैं तो उस वजह से हम अच्छे से खेल पाते हैं अगर हमें हमारे ग्रामीण वाले सपोट नहीं करेंगे तो हम अच्छे से नहीं खेल पाएंगे हमारा अपने समादार वालों के खेल के महत्व पर हमारे ग्रामीण वालों की एक ही राय है की जो भी खेल खेलते हैं हम अपने मन से अपने लगन से और अपने दिमाग से खेलें उसमें हम जो खेल खेलते हैं हमें समझा के हमें वो राय देते हैं हमारे खेल में फुर्ती होनी चाहिए जो हमारे लोग हैं ग्रामीण वाले वो हमें राय देते हैं की हमारे शरीर में फुर्ती होनी चाहिए और अच्छे से खेलना चाहिए जैसे कि हम खेलते हैं तो उसमें थोड़ा छल होना चाहिये खेलने में और हमारे ग्रामीण वाले जो लोग हैं अच्छी राय देते हैं खेल के बारे में कि वो पुराने ज़माने के हैं तो उन्होंने बहुत खेल खेले हैं तो वे अपने ज़माने के खेलो की कबड्डी वगैरह कुश्ती वगैरह देशी वगैरह की राय हमें देते जाते हैं अभी हमने जैसे क्रिकेट किया था तो उन्होंने बोला आराम से करो खेलो तुम्हारा फोकस सिर्फ बॉल पर होना चाहिए जो बाल हमारे लिए आती है हमारे ग्राम ग्रामीण वाले लोग बोलते हैं जो बाल हमारे पास आती है जो सामने वाला बंदा फेंकता है तो उस बाल पर सीधा फोकस करना चाहिए जैसे तुम्हारा बॉल फास्ट बाल आये तो उस बाल से तुम्हारी नज़र हटनी नहीं चाहिए तुम नज़र हटाओगे तो तुम्हारी विकेट भी उड़ सकता है और नज़र नहीं हटाई तो तुम्हारा सिधा छक्का ही जाएगा हमारे ग्रामीण वालों की हमारी ये राय रहती है कबड्डी में हमारे राय देने वाले हमारे ग्रामीण वाले राय देते हैं अगर कबड्डी खेलने जाओ तो तुमलोग डिफेंडर ज़्यादा ले जाओ रेडर दो एक ले जाओ अगर पकड़ने वाले ज़्यादा रहेंगे तुम्हारे पास तो तुम अच्छे से खेल पाओगे और लोग और डर करते रहेंगे रेडर को ऐसा बोलो एक रेडर को सेफ कर लो और एक को रेड देने के लिए भेज द तो अगर हम रेड देते हैं तो हमारा एक रेडर सेफ रहता है अगर वो आउट भी हो जाए तो अच्छे से हो जाता है हमारा